इंजरी दी गल्ल करां तां में अऊं सनां कि मतलब मेरे इत्थें मासी घर ऐ छन्नी जम्मू दे बिच्च जगह् दा नांऽ ऐ छन्नी जित्थै कि मासी रौंह्दी मेरी में उं'दे घर गेदा हा ते सवेरे कोई चार बज़े दी गल्ल होनी ते में उट्ठेआ ते में दौड़ लान जान लगा ते मतलब अजें में मसां मेन रोड़ उप्पर जम्मू कश्मीर नैशनल हाईवे पर जेह्ड़ा ऐ उद्धर ओह्दे उप्पर पुज्जेआ जिसी सिद्दड़ा हाईवे आखदे न ते में हैड फोन लाए दे हे ते मिगी पिच्छे दा सुनचा दा नेईं हा केह् अवा दा में गीना लाइयै दौड़ा जा हा ते पिच्छों ना इक बाईक आह्ला अवा दा हा उन्नै केह् कीता के उन्न गड्डी गी ना ओवरटेक करा दा हा ते जोह्दे बजह् कन्नै केह् होएआ कि मतलब मे ओह्दा ना बाईक ना ओह्दे कोलूं समलोई निं ते उन्नै केह् कीता मेरे पर चाढ़ी बैठा मेरे पैर ते लत्त दे उप्पर चाढ़ी बैठा जदूं दी मेरी ना जेह्ड़ी लैफ्ट आह्ली लत्त ही ना ओह् ना थोह्ड़ी ओह्दे उप्पर इंजरी आई गेदी मतलब ओह् ना मुड़ी गेदा हा पैर इक ते ओह्दा पैर मुड़ी गेदा हा उप्पंरो ना लत्त उप्पर सवैलिंग होई गेदी ही थोेह्ड़ी ते ओह्दे बाद में उल्लै मतलब ऐ ते में कल्ला हा कन्नै कोई ऐ बी नेईं हा उप्परों ते उस मुड़े गी में में फोन शोन कीता घर ते फिर भ्राऽ कज़न बगैरा जेह्ड़े मासी दे मुड़े बगैरा न ओह् आए ते मीं फिर सवेरै हस्पिटल लेता ते हस्पिटल आह्लें गी पैर गी फैक्चर कीता जेह्ड़ी मतलब लैफ्ट पै लैफ्ट आह्ला पैर हा ते जेह्ड़ी लत्त ही ओह्दे पर उ'नें ओह् लाई जैल्ल बगैरा लाई ते ते ओह्दे कन्नै गर्म पट्टी बन्नी दी जेह्दे बजह् कन्नै मिगी थोह्ड़ी आखेआ कि मतलब दर्द निं होगी सवैलिंग निं होगी ते पैर गी मेरे प्लासटर होए दा हा के उ'यै मेरी इक इंजरी ही ओह्दे बाद होर ओह्दे मतलब होर ते मेरी कोई इंजरी निं होई क्योंकि मैकसिमम टाइम दे बेल्लै दौड़ेआ ते इंजरी बगैरा होंदी नेईं ही ते ओह् जेह्ड़ी इंजरी होई ही मतलब ओह् बी बाईक दे कारन होई ही इयां ते मिगी इंजरी होनी गै नेईं ही ते उसी में फिर मतलब ठीक होने गी बड़ा जादा टाईम लग्गेआ क्योंकि पैर दी इंजरी ही ते बंदा टुरै फिरै निं ते पैर उप्पर जोर पौंदा गै ते ओह्दी बजह् कन्नै मेरा पैर जेह्ड़ा ऐ ओह् नेईं चली पा दा हा ते हून थोह्ड़ा बौह्त पैरै पर जोर पौंदा हा उसी ठीक होने गी कम से कम चार म्हीने लग्गी गे ते ओह्दे बाद फिर में थोह्ड़ी रनिंग बंद करी ओड़ी क्योंकि फिर दौड़ी गै निं पांदे हा पैर दी इंजरी ही ते एह् चक्कर हा ते ओह्दे बाद हून फिर में पेपर आई गे हून फिर में कालेज़ चली गेदा हा फिर कालेज़ बाद फिर में स्टार्ट गै निं कीती रनिंग जिसलै एह् ऐक्सिडैंट होएआ हा उसलै में टवैल्थ क्लास बिच्च हा ते इलैवन्थ क्लास बिच्च हा ते इलैवन्थ बाद फिर में त्रै म्हीने रैस्ट लब्भेआ इलैवन्थ मतलब हून अग़ज़ैक्ट मीं डेट याद निं ऐ मोसम याद ऐ गर्मियें दा मोसम हा इन्ना मिगी पता ऐ ओह्दे बाद फिर में दौड़ना स्टार्ट कि'यां कीता ते दौड़ना स्टार्ट कीता कीता कु'त्थें दौड़ना कुत्थें स्टार्ट कीता हून दौड़ना बंद गै ऐ ते ते फिलहाल ओह्दे बाद टवैल्थ दे पेपर आई गे टवैल्थ बिच्च तुसेंगी पता ऐ इन्ना कि बोर्ड़ दी क्लासिस होंदियां न मेन जेह्ड़ी क्लास ऐ लास्ट दी जेह्ड़ी बोर्ड़ क्लास टवैल्थ गै होंदी ऐ फिर ओह्दी टवैल्थ दी बी त्यारी करनी ही फिर टवैल्थ दी त्यारी करना लग्गी पेआ ओह्दे बाद बल्लें बल्लें करदे करदे इ'यां गै ते फिर में हून इत्थें कालेज़ पुज्जी गेआ कालेज़ दे बाद फिर मे हून दौड़ना बंद करी ओड़ेआ हून ते फिर हून मुड़े फोन करा दे हे भला दौड़न जाना ऐ ते इंजरी बैसे ठीक होने बैसै टाईम ते लग्गेआ ते डाईट लै दा हा में शैल अच्छी खास्सी चिकन बगैरा मतलब जो डाक्टर ने मिगी सनाया भला एह् एह् करदा रवेआं खरोड़ें दा सूप हा ओह् खाद्धा ते ओह् ओह् पीता मतलब खरोड़े साढ़े ओह् खड़ोरे खरोड़े एह होंदे मतलब अगर तुसेंगी नेईं पता खरोड़े में तुसेंगी दस्सी ओड़ना खरोड़े जेह्ड़ा बक्करा होंदा ओह्दे जेह्ड़े पैर होंदे उ'नेंगी आखदे खरोड़े मतलब जेह्ड़े बक्करियां बक्करे बगैरा होंदे इंदे जेह्ड़े पैर होंदे उ'नेंगी खरोड़े आखदे न ते उं'दा सूप बगैरा ते उं'दा मतलब चिकन बगैरा अंडे बगैरा इयै डाईट चला दी ही ते डाक्टर ने मीं आखेआ कैल्शियम खानी पौनी कैल्शियम दी टेवल्टस बगैरा चला दी ही मेरी डेली मिल्क बगैरा इ'यो चलदा हा डेली डाईट दा ते रिकवरी मतलब अच्छी खास्सी मतलब हून ते फिलहाल बैसे थोह्ड़ा गै थोह्ड़ा पेन ऐ हून ते मतलब के मतलव रनिंग करने गी हून ट्राई बैसे कीती निं इ'यां ट्राई मतलब करी लैन्ना जेल्लै क्रिकेट बगैरा खेलना होए ओह्दी बॉलिंग बगैरा फिल्डिंग बगैरा रनिंग लैनी होंदी जिसलै उसलै थोह्ड़ा बौह्त करी लैन्ना होन्ना ते इन्ना खास मतलब हून कोई आक्खै कि ओह् अपना स्परिट मारनी पूरी पावर लाइयै ओह् इसलै बज़दी निं क्योंकि पेन जेह्ड़ी ऐ ओह् अजें बी थोह्ड़ी थोह्ड़ी ऐ होर इस तो चंगा मतलब इस तो जादा हून बंदा किन्नै गै दौड़ी सकदा ऐ फिलहाल हून बल्लें बल्लें हून स्टार्ट करनी रनिंग ते फिर ओह्दे बाद दिक्खने आं केह् बनदा ऐ पेन दा ते अजें इक बार फिलहाल डाक्टर गी चेक कराई लैन्ना में सोचेआ ही कि डाक्टर गी चेक कराई लैगा कि भला इंजरी जेह्ड़ी ऐ ओह् रिकवर अच्छे से होई गेदी ऐ हून में दौड़ी सकनां कि नेईं गै दौड़ी सकनां क्योंकि बिना डाक्टर दी सुज़शन दे अगर में दौड़ना दौड़ दौड़ लागा ते ओह्दा कोई फायदा बी नेईं होना क्योंकि ओह् ओह् ते हून ओह्दा इ'यां कोई फालतू दबारा फिर इंजरी निं होई जा पैरें पूरें च ओह् दिक्कत आई जानी मेरे लेई अच्छी ते तां करियै में सोचेआ कि मतलब इक बारी जेल्लै दौड़ लानी में डाक्टर गी सज़ेशन लेइयै करी लैग्गा ते इंजरी होनी बी ऐनी ही क्योंकि उस दिन में लाए दे हे हैड फोन ते उप्परुं मीं पता बी निं लग्गेआ मेरे कन्नै मतलब पिच्छों बाईक आ दी ऐ अगर मीं पता उप्परों उस बाईक आह्ले दी जेह्ड़ी लाईट ही ओह् बी आफ ही ते क्योंकि जेह्ड़ी नैशनल हाईवे दी लाईटां होंदियां ओह् आन होंदियां रातीं बेल्लै पूरी रात आन होंदियां न ते उस बंदे ने लाईट आन हैनी कीती दी ते उप्परों गड्डी गी करा दा हा ओवर टेक उन्नै दिक्खेआ निं के बंदा अग्गें कोई दौड़ा दा ऐ ओह् सिद्धा आनियै मेरी लैफ्ट साईड लत्त पर बज्जेआ आइयै ते जेह्दे कन्नै मेरा पैरा उप्पर चढ़ी गेआ ओह्दा अगला टैर ते पिछला टैर दौनों ते ओह्दा जेह्ड़े लैग गार्ड़ हा ओह् बज्जेआ मेरी लैग गी बैक साईड घुटने दे थल्लै जेह्ड़ी मांस होंदा ना जिसी अस आक्खने होन्ने आं नीह् अपने मतलब एह् आखने होन्ने आं गोड्डें कोला थल्लै जेह्ड़ा जिन्ना बी पूरा हिस्सा होंदा ऐ ओह सारा ओहदे पर उत्थै बज्जेआ ते ओह्दी बजह् कन्नै मेरी मतलब जेह्ड़ा लैग गार्ड़ दी बज़ह् कन्नै मेरी जेह्ड़ी लत्त ही ओह्दे उप्पर सवैलिंग होई गेई ते बाकी एह् केह् नांऽ लत्ता उप्पर थोह्ड़ी इंजरी आई ते पैर पूरा मुड़ी गेदा हा मतलब पैर पुट्ठा भज्जी गेदा हा टु मतलब उल्टा होई गेदा हा ते फिर उस बेल्लै मतलब उस बंदे ने मतलब में भ्राऽ गी फोन कीता फिर भ्राऽ भ्रू भ्राऽ कज़न बगैरा मासी दे मुड़े आए ते फिर उ'नें मिगी सवेरे हस्पिटल पज़ाया बक्शी नगर जम्मू उस्सै बेल्लै ते हस्पिटल आह्लें फिर मतलब पलस्टर बगैरा कीता ते उ'नें मतलब डाक्टर हा उत्थें ते आखा दा होएआ कैसे में उ'नेंगी सनाया भला में दौड़ा दा हा दौड़दा दौड़दा पिच्छों बाईक आह्ला आया ते एह् होई गेआ ते डाक्टर पुच्छा दा हा बाइक आह्ला कुत्थें ऐ महां बाईक आह्ला बाईक आह्ला उल्लै दो मिन्ट खड़ोता उल्लै जिसलै भ्राऽ आए उसलै नट्ठी गेआ ओह् आक्खा दा हा भैया गल्ती होई गेई ओह्दे बाद फिर उसलै फिर डाक्टर कोल जाना जरूरी हा उसी कक्ख करी बी निं सकदे ते मतलब फिर अस डाक्टर कोल चली गे डाक्टर कोला जिसलै बापस आए ते फिर डाक्टर आखा दा कि अजें ते फिलहाल घर गै बैठेओ इसी बैड्ड रैस्ट दस्सेओ फिर तिन्न म्हीने दी बैड्ड रैस्ट दस्सी फिर बी मतलब सवेरे में थोह्ड़ा थोह्ड़ा चला दा हा ते इक म्हीना होर लाया में बल्लें बल्लें रिकवर करने गी अजें बी फिलहाल अच्छे तरीके कन्नै रिकवर हैनी होए दा ऐ मगर मीं अपने पर इन्ना भरोसा ऐ कि हां भाई में दौड़ी सकनां अजें बी क्योंकि बंदे गी अपने उप्पर भरोसा होंदा ऐ कि हां भाई में करी सकनां एह् चीज़ नेईं करी सकनां करी सकनां जो बी ऐ हून फिलहाल रब्ब भरोसे ऐ हून रब्ब भरोसे बी निं ऐ रब्ब बी केह् करै जिन्नै चिर तक में आपूं मैह्नत निं करगा उन्ने तगर कक्ख बनी बी निं सकदा

हून मतलब दिक बाकी एह् मतलब निक्की मुट्टी जेह्ड़ी डाईट होंदी एह् ते मेरी रैगलूर चला दी ऐ हून बाकी दिक्खने आं हून केह् बनदा